हमरा पासमे एक वृद्धा अवस्था हमर सासु छथि हुनका हुनकामे किने टाइम देबय पड़ैत छै साँझ भिनसर दू घण्टा तीन घण्टा हुनका सासुके पीछा लागय पड़ैत छै हुनका सेवा चाही भिनसरमे उठेलौँ उठेलाके बाद हुनका पएर हाथ दबेलहुँ दबेलाके बाद हुनका किने चाह देलहुँ चाह देलाके बाद किने मूँह हाथ धुएलहुँ मुँह धुएलाके बाद फेर हुनका नाश्ता देलहुँ नाश्ता देलाके बाद हुनका वृद्धके सासु छथि हमर बहुत वृद्ध छथि ओ चलि नहि पबैत छथि हुनका साथमे सेवाके बहुत जरूरत रहैत छनि चौबीस घंटा एक आदमी हुनका चाही अवस्थामे नहि हुनका छोड़ि दैत छियनि तऽ बाल बचपनवला बुद्धि ओ देखाबय लगैत छथिन वृद्धा आश्रम भेल छथिन एकदम हुनका अवस्था एकदम सही नहि छनि अवस्थासँ ओ अपना नहि चलि पबैत छथि नहि फिर पबैत छथि नहि घुमि पबैत छथि कहीँ नहि जा सकैत छथि ओहिके कारण किने हुनकामे टाइम बड्ड देबय पड़ैत छनि फेर हुनका नहाबय पड़ैत छनि हुनका कपड़ा पहिराबय पड़ैत छनि कपड़ा हटेलाके बाद फेर हुनका नहा कऽ फेर हुनका पूरा देह ठण्डामे पोछय पड़ैत छनि अथि साफ कपड़ा लऽ कऽ सूखल कपड़ा लऽ कऽ ओ साफ पूरा देहके पोछि देलहुँ पोछलाके बाद किने फेर हुनका कपड़ा पहिरेलहुँ कपड़ा पहिरा कऽ फेर हुनका पुछलहुँ कि किछ खाना खेती तहन खा लथि हुनका कहलनि कि हँ हमरा खाना दिअ तहन हम खाना देलहुँ खाना देलाके बाद किने फेर ओ खाना खेलथि फेर किने किछु देरके बाद बच्चा जँका हल्ला करय लगैत छथिन कि कनिआँ कहाँ गेलहुँ हमरा कनि चला दिअ तऽ फेर हुनका किने चलाबय पड़ैत छै चलेलाके बाद किने फेर हुनका फेर किछु देरके धियापुता जँका ओ हल्ला करय लगैत छथिन कनिआँ हमरा ओछानपर धऽ दिअ फेर हुनका ओछान परमे धऽ देलहुँ फेर धियापुता जँका कहलनि कि हमरा अहाँ छोड़िके कहाँ जाइ छी हमरा अहाँ छोड़ि कऽ नहि जाउ हमरा किने नहि नीक लगैत रहैए अहाँसभके अपना टांग अइ तऽ अहाँसभ अपन घुमि अबैत छी लेकिन हमरा तऽ टांग नहि अइ ओहिके कारण हम घरे पर रहैत छी हम बूढ़ वृद्धाश्रम भेलहुँ हम चलि नहि पबैत छी ताहिके द्वारे हम कहैत छी हमरा छोड़ि कऽ कहीँ नहि जाउ हुनकेमे सँ टाइम बिताबय पड़ि जाइत छै एकदम बूढ़ पुरनिया छथि सासुमाँके छोड़ि दियै अगर तऽ ओ ठीक नहि लगैत रहैत छै की नहि दुनिआँमे लोक देखयवला कहलक कि हँ वृद्ध आदमीके छोड़ि देलकै यए छोड़ि कऽ कहीँ अपन घुमि रहल छै ओ हमरा अपना नीक नहि लगैत रहैए ताहि लऽ कऽ अपना बाल बच्चासँ बेसी वृद्ध पुरानिया परमे हमरा ध्यान देबय पड़ैए तकरा बाद किने अपना बच्चासभ परमे सेहो ध्यान देबय पड़ैत छै आओर अपना रहलहुँ बाल बच्चाके कऽ कऽ गुजारा कयलहुँ आओर ओहीमे किने किछु हमरा गाममे एतय जजुआरमे काली पूजा सेहो होइत छै हरिजन इसकुल लगमे ओहो मेला मे जाय पड़ैत छै जाइत छियै आओर गणेश पूजा सेहो होइत छै हमरा एतय ओहिमे बड्ड नीक लगैत रहैत छै ओहो घूमि कऽ अयलहुँ किछु चैती दुर्गाजी सेहो लगैत छथिन ओहोमे मेलामे जा कऽ घूमि फिरि कऽ अयलहुँ बड्ड नीक लागल अपना परिवार बच्चाके साथ गुजारा हमसभ कयलहुँ आओर मेला ठेला देखलहुँ मेला ठेला देखि कऽ अयलहुँ हमरा एतय गणेश पूजा सेहो लगैत छै जजुआरमे ओ कऽ कऽ अयलहुँ तकरा बाद किने फेरो हम हम किने एतय अपना बच्चामे रहलहुँ रहलाके बाद किने गुजारा करेलाके बाद फेर औतयसँ अयलहुँ फेर एहिठाम जजुआरेमे फेर बड़ी पोखरिमे मेला लगैत छै झंडा ओहि झंडामे अयलहुँ झंडामे सँ मेला ठेला देखि कऽ गेलहुँ किछु नहि किछु मुरही कचरी जिलेबी मिठाइ ईसभ खेलौना ईसभ लऽ कऽ धियापुताके लऽ कऽ गेलहुँ धियापुता अपने किने खूब आनन्द मनेलक खूब अपन माँके साथ प्रेम देखेलक आओर प्रेम देखेलाके बाद परिवारीमे अपना हमसभ गुजारा करैत छियै कयलाके बाद किने बहुत नीक लगैत रहैत छै बच्चासभके साथमे रहि कऽ आनन्द अबैत छै आ आनन्द अयलाके बाद आनन्द अयलाके बाद किने धियापुता फेर किने कहलक कि फेर हम जायब मेला देखय लेल फेर मेला देखाबय लेल जजुआरमे आबय पड़ैत छै एहिठिमा गणेश पूजामे जाइत छियै गणेश पूजामे मेला ठेला देखा कऽ फेर धियापुताके जे खेलौना लेबयके रहल खेलौना लेलक जकरा जे खाएके रहल से अपन खयलक पीलक आओर खूब अपन खुशीसँ धियापुताके अपना घरमे लऽ गेलहुँ आओर रखलहुँ बहुत नीक लगैत रहैत छै आओर एहिठिमा जजुआरमे बड़ी पोखरिमे झंडा मेला सेहो लगैत छै चैतमे आ ओहिमे सेहो धियापुता किने आयल अपन कयलक जकरा जे मर्जी भेल झूला झुललक मतलब अथि ओ ट्रेनवला एगो अबैत छै जादूगर बड़ी पोखरिमे ओहिमे अपन धियापुता सभ चढ़ल ओहिपर अपन घुमलक फिरलक जकरा जे मर्जी भेल से अपन घुमि फिरि कऽ धियापुता ओतयसँ लऽ कऽ प्रेम बना कऽ लऽ कऽ घर हमसभ जाइत छियै